मेरी पसंदीदा कताब इक्क ओह् ऐ हनुमान चालीसा दी कताब ते उसी पढ़ने गी मिगी बड़ा गै आंनंद मिलदा ऐ बड़ी बड़ा मज़ा आंदा ऐ ते ओह् में बार बार पढ़ना होन्नां सवेरे अगर इक्क बारी पढ़ांऽ ते परतियै पढ़ना होन्नां शामीं अगर इक्क बारी पढ़ांऽ ते परतियै पढ़ना होन्नां ते मेरी फेवरेट बुक ऐ ते मेरी फेवरेट बुक ऐ गै पसंदीदा कताब जेह्ड़ी ओह् ऐ हनुमान चालीसा गै ते फिर बाकी मिगी तरहां जेल्लै में पढ़ियै आना होना कताब उ'ऐ जेह्ड़ी मेरी फेवरेट कताब ऐ कोई मूवी दिक्खना होन्नां जि'यां कोई भगवान दे रिलेटेड कोई मूवी होऐ जि'यां कोई सीरियल होऐ जां जि'यां कि रामायण महाभारत मेरे स्हाबै दे कोई सीरियल गै होन जां कोई होग कोई भगवान दे रीलेटेड रलीज़न दे रिलेटेड ते एह् मे दिक्खना होन्नां